जोंनि भारताव गोबां रांखान्थिनि जौगादों मानोना जों बयबो फैसाफोरखौ आखाइयाव लाला जोङो बयबो एकाउन्टआव बेंकआवनो दोनसै मानोना जोंनि भारतावहाय ब्लेक मानि मावग्रा गैला आरोबाव जों जों इन्टारनेटफोरजोंनो जों गासिखौबो बाहायनो हासै जेरैहाय माबाफोर बुस्तु बायनोब्लाबो जों फैसाफोरखौ आखाइयाव लानांला मबाइलफोरजोंनो बायनो हासै जेन गोजानफोरनियाव गोजानफ्राव माबाफोर बुस्तु नांगौब्लाबो जों बायनो हासै मबाइलनि गेजेरजोंनो गासिबो जाजोबबाय इन्टारनेटफोरजों गासैबो जों बाहायनो हासै जों गुबुन जायगायावबो थांनांला जेरैहाय एकाउन्टफ्राव फैसा सोना हरनांगौबाबो जों बेजोंनो जों मबाइलजोंनो खालामहरनो हासै जोंहा बिदिनो गोबां जायगायावहाय थाखा फैसा ट्रेन्सफार खालामनांगौबाबो जों मबाइलफोरजोंनो गासैबो बुस्तु फैसाफोरखौहाय हरनो हाजोबसै बेबायदिनो जोंनि भारताव गोबां मदद खालामनो हालायसै बेबायदिनो मदद खालामदों